हमारे यहाँ एक स्थान हैं अस्थि मंदिर वहाँ पर बहुत सारे तोता पक्षी मैना बहुत सारी चिड़ियाँ आती रहती हैं तो चिड़ियों में क्या होता है वह सब आते हैं सब लोग आ करके दाना पानी यहाँ डाल देते हैं हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे बहुत सारे पक्षी आते थे उनको पानी भर कर रख देते थे उनको दाना डाल दिया अपना दाना खिला रहे हैं बहुत अच्छा लगता था वही आवाज़ें जब करके सारे पक सारे पक्षी आया करते थे बहुत सब लोग गाँव के जितने भी बच्चे थे सब बहुत सारे आया करते थे अच्छा लगता था देख करके और पक्षियों का पक्षियों का कोई घर तो होता नहीं है जो वहाँ पर वह रहे जंगल है पेड़ है जैसे घोंसला हैं यह सब अपना घोंसला घर बना लेते हैं उसी में सारे जो ह पक्षी रहते हैं उनको आराम से वहाँ रहना खाना और अपने छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर रखते हैं पक्षियों के बारे में जो है अच्छी सोच रखना यही जो है हम लोगों का काम है और फिर भी उनका कोई होता तो है नहीं जो भी पहुंचा वहाँ पर अपना खिला पिला के दाना वाना यह जो कुछ भी है उनको यह सब अच्छा किया जाता है उनसे पक्षियों से हम लोगों को शुरू से ही ज़्यादा प्रेम है जैसे कौआ है जितने भी पक पक्षी तोता ओता है या बाज है बाज तो अब नहीं दिखते जितने भी पक्षी होते थे उनको सबको वहाँ पर रखा जाए वहाँ पर ज़्यादा पेड़ जहाँ पर होते हैं दाना पानी डाला जाता है वहाँ पर पक्षी आया करते हैं इसलिए पक्षियों को वहाँ पर रखा जाता है